हॅलो स्विगी हांवें तुमच्या रेस्टोरंटांतल्यान सो हांवें ज्या रेस्टोरंटांतल्यान ओर्डर केलो त्या रेस्टोरंटान तूं थंयसर आसा ओके आसा जाल्यार म्हाका त्या ओर्डरातलो एक आयटम तें म्हाका दिसता तें फूल तेंचो तो चड जाता कोन्टीटी चड आसता आनी म्हाका इतली कोन्टीटिची गरज ना म्हाका फक्त एकल्या खातीर सो तांकां ती कोम म्हाका कोन्टीटी मातची कमी मेळटली काय विचारपा जाय आसलें हांवें ट्रिपल शेजवान चिकन फ्रायड रायस ओर्डर केल्लो ती म्हाका दिसता ते अर्दे दिना दिसता ते ते फूल हेंच करचे पडटा फूल कोन्टीटी घेवचे पडटा पण हांव तो फूल घेवनय कांय म्हाका वापर ना तेचो म्हाका फक्त एकल्या खातीर तो इतली कोन्टीटी म्हाका जामचें ना ते वेश्ट जातले सो बेटर तें हीच ओर्डर हांवें ताका वोदोळ दिल्लो ओर्डर वोदोळ केल्लो तेन्नाच सांगपा जाय आसलें बट आतां म्हाका चितून येलें की म्हाका फू कोन्टीटी खूब जातली आनी ती आनी परती मागीर ती ग्रेवी आसा चिकन चिली ग्रेवी सांगलेली तांकां मातशें विचार मातशें म्हाका ती कोन्टीटी कमी करपाक मेळटली काय म्हण ना जाल्यार बेटर एक काम कर तो फोन दी मातसो त्या ओनरा कडेन हॅलो हांवें ट्रिपल चिकन शेजवान फ्रायड रायस आनी चिकन चिली ओर्डर केल्ली म्हाका तातूंतलो हें केन्सल करपाक जाय म्हणल्यार केन्सल म्हणजे कोन्टीटी म्हाका चड नाका जितली तुमी कोन्टीटी दितात पळय तितली नाका म्हाका हाफ पुरो ना पूण म्हाका फूल घेवनय ती कांय ये ना न्हू ती बेश्टी वेश्ट जातले म्हाका खबर आसा पयले विचारपाक जाय आसलें पण हांवेन यादी भायर ती ओर्डर केले हांवेन बट आतां म्हाका तें हें करपाक जाय म्हाका आतां फूल पावचो ना बेश्टो वेश्ट जातलो तुमी पोवापक शकतात एक जाता जाल्यार हय हय बरें बरें